हाँ हाँ सर जी नमस्कार कहिए क्या समाचार है

हाँ ठीक है ठीक है आज बहुत दिन के बाद हम सोचे कुछ ख़रीदारी हो जाए इसीलिए है सोचे चले देखें शेयर मार्केट में क्या सब किस भाव चल रहा है आज कल क्या सब है दुकान में किस किस चीज़ की सुविधा है हाँ हाँ और तो कपड़े लेना था हमको थोड़ा होल हाँ होलसेलर रेट में कोई शादी विवाह के लिए कुछ कपड़ा लेना था और हाँ डिस्काउंट में ही चाहिए कहे तो डिस्काउंट हाँ डिस्काउंट में ही चाहिए कुछ उससे ज़्यादा नहींहो सकता है बीस कि तीस बढ़ाइए थोड़ा वढ़ा के दीजिए

कहे तो विवाह शादी के लिए लेना है तो थोड़ा कपड़ा तो ज़्यादा ही लेना पड़ेगा ना हाँ तो उसमें डिस्काउंट थोड़ा बढ़ाइएगा तब ना

और क्या और हाँ और किस चीज़ की सुविधा है आपके वहाँ

हाँ हाँ

हाँ बर्तन का भी काम लगता है ज्वेलरी का भी काम लगता है हाँ

हाँ हाँ हाँ कपड़ा भी अच्छा होना कपड़ा भी अच्छा होना चाहिए कोई शिकाइत नहीं आना चाहिए ना कपड़ा वपड़ा में हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ उतना हाँ उतना पकड़ होगी ना पकड़ होगी हाँ अच्छा ठीक है ठीक है तब आते हैं कल शाम में